टॉपीक योगा बद्दल हांव सांगूक सोदतां की योगा केल्यार हें आमचें बॉडीचें फ्लॅक्सिबिलिटी वाडटा हें स्ट्रॅचींग जाता ब्रितींग इशूज आसात ते सारके जाता आनी आमचें मायंड हॅल्ती उरता सो जाय त्या लोकांक योगा आवडटा आनी योगा केल्यार हें आमच्या कुडीच्या फायद्याक बऱ्याक पडटा जायत्यो योगा एकाडमी आसात आनी थूंय लोक आपले जॉयण जातात हें आपलें फिजिकल आनी मँटल वॅलबिंगां खातीर सो योगा केल्यार आमच्यो जायत्यो दुयेंसा बी पयस जातात आमची फ्लॅक्सिबिलिटी वाडटा आमचे ब्रितींग इशूज आसात ते सारके जाता आमचें मँटल हॅल्थ बी बरें उरता पीस ऑफ मायंड मेळटा आनी योगा एक जावन आसा नॅचरल हिलींग अशें ही एक्सायज आनी ए योगाक जायते फिल्ड्स आसात जायते तरेचे योगा आसात कॅटिगरी आसात आनी आनी हे सगल्यांनी हे योगा करचे म्हूण आनी तुमचे मँटल आनी फिजिकल हॅल्त बरें तुमी दवरचें